پیدل سفر مجھے بہت پسند ہے پیدل سفر مجھے جنگلوں میں ہی چلنا اچھا لگتا ہے کیوںکہ وہاں ہریالی ہوتی ہے ہری گھاس ہوتی ہے جن پہ ننگے پیر چلنے کا بہت ہی مزہ آتا ہے اور وہاں تھوڑی آکسیجن بھی ملتی ہے اِس لیے مجھے پیدل چلنا جنگلوں میں گھاس پہ اچھا لگتا ہے اور ڈوبتا سورج مجھے بہت ہی پنسد آتا ہے جب وہ پہاڑوں سے نیچے ہلکے ہلکے سے نیچے جاتا ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنا اِس لیے مجھے ڈوبتا سورج بہت ہی پسند آتا ہے اور میں اُسے بار بار دیکھنا پسند کرتا ہوں